جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کون سا کھیل پسند ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کرکٹ بہت پسند ہے یہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمیں ایک خالی گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے پھر اس کے اوپر پچ بنانی پڑتی ہے پھرکرکٹ کھیلنے کے لیے ہمیں جو سب سے ضروری ہے وہ دوست ہونے چاہئیں تو ہم ان کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ ویسے ایک انٹر نیشنل گیم ہے اسے دنیا بھر کے لوگ کھیلتے ہیں اور الگ الگ اس کے اندر رولس ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہوتیں جو الگ الگ دیشوں کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو ہم گلی کرکٹ کے اندر نارملی کھیلتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ